आङो दा बायदियाव बेरायनो मोनोब्ला गोबांथार जायगायाव बेरायगौ गवायाव थांगौ शिलंआव थागौ दार्जिलिंआव थांगौ बेंककआव थांगौ आरो गोबांथारै नुयै बुस्थुफोरखौ नायगौ आरो बेरायनानै गोबांथारै जायगाफोराव इन्जय खालामगौ मानो नाथाय मा खालामनो आंहा लेखाबो रोङा आरो थाका फैसानिबो आंखाल बिनि थाखायनो आङो बेरायनो हाया